न्यूज पेपर आनीक टी व्ही न्यूज म्हणल्यार अशें बरेचशे वाच आयको येता की तेन्ना केन्नाय अशें पूल बांदता शेतू पूल बांदता अशें पॉलिटीकाचे पॉलिटीकाचे अशें बातम्यो आयको येता तशेंच न्युजाचेरय बी वाच पयरूच तशे न्यूजाचेर अशें पेपर न्यूजाचेर वाचले की बायलांक बायलांक विमा सकी विमा सकी म्हणून एक आयुर्वे आयुर्वेद एजंट म्हणून लोकाक प्रॅक्टीस दिवपा लागून तेणी एक वर्ग निर्माण केलो खंय तो वर्ग निर्माण करतरी तेंका खंय मागीर ते अशें अमूक विमान पूर्ण जातरी ते बायलांक जवळ जवळ अमूक हें पे पे हे पेपर जातकीर तेंकां म्हयन्याक अशें तीस हजार रुपया अशें मेळटलें म्हुणू हे केल्यार आयकलां न्यूजार तेंय म्हाका तें अशें पळोवन बरयतलें जें तशेंच बायलांक अशें प्रत्येक गांवां गांवांनी न्युजाचेर अशी बातमी येत ती आयकून बरी दिसता आनीक भुरग्यांक गेल्यार कामाक कामाचे ती बातमी येता ती वाचपाक बरी दिसता आनी तिवजा त्यू त्यूज पोलिटिक्सांक म्हणल्यार कितें पोलिटिक्सां म्हणल्यार कितें थोडे उडय पय पय पय करता बरोबर आनी एक वयर आपल्या एका धुताकय ते आपआपले अशें तुवें अशें करून तुमचो शिकला तें फुटींगूय बी थोडे चालू आसता थंयचो पेपर आयकोन पेपर न्यूजाची वाचून सगळें आयकुपाक वाचूंक अशें वास्तारी केन्ना केन्ना बेजारी येता अशें फोटिंग हातीर आनी काम केल्लें तें पय भोंवून बरें दिसता आनी कितें

आनी अशें ते निव्जपेपराचेर आत् टीचेर बी केन्ना ते येता बातमी पयली तेन्ना की दिसता की हे दोगूय अशे तो दोनूय पार्टी अशी झगडटा काय दिसता झगडटा काय म्हणजे ते आनीक कितें कितें ते उलोवन मेकळे जाता की आमी अमूक केलां तें तमूक केलां तें केलां अशें केलां म्हणून तें न्यूज पोवपाक मजा येता हें पोवपाक आणीक मागीर थोडे थोडे खूब प्रगती जाल्या गोंयाकूय बी आनी थोडे थोडे अशे वायटय काम जाला म्हणून अशें दिसता की न्यूजाक अशें केन्ना केन्ना लक्ष घालून पळोवपा दिसता म्हणून आमी पळयता केन्ना केन्नाय तें आतां खुबशे म्हायती पेपराचेर म्हण आणीक हेचेरय म्हण तें म्हायती तेन्ना आयकोपाक वाचूंक बरें दिसता